हलो हरि ओम हलो मां स्वाति ॻाल्हायां थी मां होटल जी मैनेजर आहियां

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां जो एक्सपीरिएंस कीअं रहियो हुते जी जी हा हा हा हा जी जी हा हा

त तव्हां खे कॾहिं कोई अहिड़ी दिक़त त न थी असांजे रेस्टोरेंट में पुॼण में हम्म हम्म

अच्छा हम्म हम्म हम्म हा न जीअं तव्हां जीअं हाणे चयो न कि नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हलंदी रहंदियूं आहिनि त उहो मतिलबु तव्हां मूंखे ॿुधाईंदव त मैनेजर ठहण जे नाते मां थी सघे थो कि मां हुनमें पंहिंजो सुधार थोरो करे सघां पंहिंजे क्लाइंट खे थोरो सुधारे सघां पंहिंजे रेस्टोरेंट जे जेके हिते कमु कंदा आहिनि मां हुननि खे थोरो सो सुधारे सघां या रोटी पाणी जे हुनमें सुधारे सघां

हम्म हम्म हा हा

अच्छा अच्छा हा हा हम्म हम्म हम्म हम्म अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त मां इन्हीअ इन्हीअ हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही चओ था हम्म हम्म हा हा त ठीकु आहे हीअ हिकु ॻाल्हि थी वयी हाणे मां इनके थोरो सो सुधार करण जी कोशिश कंदमि त तव्हां अगली बार ईंदव त तव्हां खे इहा मतिलबु हू न मिलंदी शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो ॿी ॿी कोई शिकायत हुजेव त ॿुधायो

जी जी ॿियो कोई सुझाव हुजे त ॿुधायो हा हा हा

हा हम्म हम्म

अच्छा कॾहिं ईअं त न थियो कि मतिलबु रोटी में कोई कोई कमी हुजे या छा मतिलबु कॾहिं ईअं त न थियो अच्छा जीअं अहिड़ी कोई शइ तव्हां ऑडर कयी हुजे और हू हुते हुन समय अवेलेबल न हुजे मौजूदु न हुजे त कॾहिं तव्हां इहा शइ हम्म

हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म हम्म अच्छा

हा हा हम्म

अच्छा अच्छा साफ़ु सफ़ाई बि ठीकु आहे अच्छा और हिकु हाणे असां हिकु हफ़्तों पहिले सां हेॾे आया आहियो असांजे रेस्टोरेंट में असां हू छा चइबो आहे चार्ट जो कॉर्नर जेको आहे हू खोलियो हुयोसीं ओपिन कयो हुओसीं त तव्हां आया आहियो उनखां पोइ अच्छा अच्छा अच्छा हा हिक बार ईंजो ॿुधाइजो हा हा हीउ नयी सर्विस शुरू कयी आहे हम्म हा इहा नयी सर्विस शुरू कयी आहे और हिकु आइस्क्रीम पार्लर जीअं ॿार ईंदा आहिनि त हुननि खे मतिलबु हू रहंदो आहे त छा चइबो आहे हिक इहा बि हिकु नयी सर्विस शुरू कयी आहे हा जीअं बर्डे वग़ैरह जे लाइ बि हिकु दिन पहिले पहिले हू हूंदो हो न कि पहिले सां बुकिंग न थींदी हुई टेबिल बुकिंग न थींदी हुई त हाणे हाणे मतिलबु तव्हां कस्ट मतिलबु हुनखे फ़ोन करे तव्हां वेटर खे फ़ोन करे तव्हां चई सघो था कि मतिलबु हा बुक करे सघो था कि मतिलबु डेकोरेट तव्हां जे लाइ सजावट हुते करे रखंदा चाहे जीअं मैरिज़ एनीवर्सरी आहे या जीअं बर्डे पार्टी वग़ैरह आहे त हुनजे लाइ हाणे लॉन वग़ैरह बि मौजूदु अथव हिते जी ॿियो कोई सुझाव हुजेव अंकल त ॿुधायो अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त हिक बार ईंजो हा जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हरि ओम अंकल